जोंनि हारिमुनि माखासे फोलेरफोरनि उन मोन्थाइफोरखौ रैखा खालामनायनि माखासे सुबुरुनफ्रा जाहैबाय मा जोंनि जि हारिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोंनि जे हारिनि ट्रेदिस्नेल गाननाय जोमनाय जेरै गामसा आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ जे बाहायनानै जोंनि जे उनफोरनि उन फोलेरनि जि गथ'फोरनो फोरमायलांनांगोन अब्लासो जोंनो बाहायाब्ला जोंनि इयुनफोरा बोरै मोनथिगोनदि बियो जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय बेबायदिनो हारिमुवारि मोसानाय जेरै बागुरुमबा बारदैसिख्ला मोसानाय बेबायदिनो बागुरुम्बानि माखासे रोखोमनि मोसानायफोर दङ बेफोर मोसानायखौ जोङो मोसानांगोन आरो जोंनि हारिनि जि दामग्रा देग्रा जेरै खाम ज'था सेरजा सिफुं जोङो गंगोना जों बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि जि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय उनजोलै फंबाय बिनानावमोननो जोङो खोन्थालांनांगोन अब्लासो बियो जोंनि उननि जि फोलेर उननि जि स्टेप उनजोलैफोर बिथांमोनहा मोनथिनो मोनगोन नङाब्ला बिफोरो गोमानानै थालाङो उनजोलैफ्रा जेरै जों जोंनि जेरै हारिमुनि बिदिन्थि गामसाखौ जुदि गाननानै जों बेखौ उनजोलैफोरनो खोन्थालाङाब्ला बेखौ बोरै मोनथिगोन बे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय होननानै बेबायदिनो माखासे बैसागु मोसानाय

माखासे खननाय मेथाइफोर बे मेथाइफोरखौ जोङो लिरनानै दोनलांनागोन जिथु बेखौ उनजोलैफोरा उननि समफोराव मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिमुनिखौ जोंनि हारिमुखौ जोंनि उन जोलैफोरनि फारसे बेखौ जों गालांनो हानांगोन लिरनानै बा बेखौ दोननानै